बोलिए मन्दिर यहाँ नओलखा हो हँ काली मन्दिर दुर्गा जी बजरङ्ग बली भोला बाबा

खासियत

खासियत जेना नओलखा भेल काली मन्दिर भेल बेगूसरायमे भी मन्दिर हइ भोला बाबा भेल खासियत जेना घुमे बला पूजा हँ सब किछु मेला ओला लगै हइ ओहि लग खासियतमे ई जे घुमे फिरै पण्डित जी रहै छथिन पूजा पाठ करै छथिन सुबह शाम आओर किछु खासियत नहि छै लोग पूजा पाठ करै छथिन जे चाहै छै होइ जाइ छै

मन्दिरपर हँ हँ मन्दिरपर पुजाके व्यवस्था सब किछु हइ की की कहलियै करबै तऽ गड़बड़ाइए जाइ छै नहि नहि मन्दिर मनदिरपर जाइ छी कखन मन्दिर करबे करऽ हइ जेकि मन्दिर मन्दिर ने होल नहि मन्दिरके तऽ कोइ दिक्कत नहि करै हइ कभी कभी झगड़ा होइ हइ हँ तऽ हइ कभी कभी जेना रामधुनी होल कखनो फेर पूजा होल ई सब होल तब हँ सुबह शाम होइ छै ओकरामे झाड़ू बहारु भेल सब किछु हँ हँ हँ घरोमे नहि सहिए कहै छी मन्दिर मन्दिर भेल घर भेल पहिले करबै तब ने होइ छै हँ